हर प्रकार के पेड़ के लिए अलग अलग सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं जिस प्रकार कुछ पेड़ गर्मी में फलते फूलते हैं कुछ बरसात में और कुछ ठंडी में हर पेड़ में अलग अलग प्रकार की समस्याआएँ उत्पन्न हो सकती हैं जैसे कीड़े मकोड़े और दाग तो हमें हर एक फूल फल पेड़ का अच्छे से खयाल रखना पड़ता है हर एक फूल को फल को और पेड़ को बारीकी से देखना पड़ता है उनमें सही दवाई सही खाद सही मिट्टी का चयन करना पड़ता है यदि सही खाद सही बीज सही पानी ना दें तो तो उनमें कई बार कीड़े लग जाते हैं इल्ली लग जाती हैं जो कि पेड़ को नष्ट कर सकती हैं जो कि पेड़ के पत्ते फल फूल को नष्ट कर सकती हैं मौसम के बदलने की वजह से बहुत बार पेड़ में रुकावट आ सकती है तो पेड़ का बहुत छोटा छोटा ध्यान रखना पड़ता है पेड़ का हर एक तरह से खयाल रखना पड़ता है पेड़ को कितना पानी चाहिए कितनी मिट्टी चाहिए कितना खाद कितनी धूप हर एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है बहुत बार ज़्यादा पानी देने की वजह से पेड़ गल जाता है बहुत बार ज़्यादा धूप लगने की वजह से पेड़ सूख जाता है पेड़ की पत्ती पीली पड़ने लगती है पेड़ कोमाल्या जाता है तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का बारीकी से ध्यान रखने के बाद पूरी समस्याएँ देखने के बाद बराबर दवाई देने के बाद पेड़ एक अच्छा मज़बूत बनता है